हैलो हैलो हां जी हां जी हां जी हां जी

हां ठीक ऐ सर जियां कि मेरा नांऽ रोमी कुमार ऐ ते में डुड्डू बसंतगढ़ दा रौह्ने आह्ला सर साढ़े ग्रां च केह् ऐ कि सारें कोला बड्डी प्राब्लम जेह्ड़ी ऐ सर ओह् रोड़ दी ऐ रोड़ सर बड़ा गै खराब ऐ जेह्दी बजह कन्नै केह् होआ दा कि अगर कुसै कोई बंदा बमार होई जंदा ते उसी अगर रामनगर जां फ्ही उधमपुर जां जम्मू लेना होंदा ते पेशैंट जेह्ड़ा रस्ते मरी जंदा रोड़ दी सर बड़ी जादा प्राब्लम ऐ ओह्दी बजह कन्नै होर ओह्दे कोला बाद च जेह्ड़ा ऐ सर कि ऐजूकेशन सिस्टम बड़ा जादा खराब ऐ साढ़े साढ़े ग्रां दा की कि उत्थें जेह्ड़े बच्चे न उ'नेंई अगर तुस पुच्छो जेह्ड़े दसमीं दसमीं पढ़ा दे उ'नेंगी पुच्छो अगर तुस किश चीज़ बी पुच्छो ते मिगी निं लगदा कि ओह् उस चीज़ दा आन्सर देई पान की के तुसें ई पता ऐ कि ग्रां च जेह्ड़ा ऐ ग्रां च जेह्ड़ा ऐ ओह् ऐजूकेशन दा लेवल जेह्ड़ा ऐ बड़ा गै खराब होंदा बट साढ़े ग्रां च में आक्खना कि बड़ा गै जादै खराब कि के जित्थां में टवेल्थ पास कीती उत्थें सर सिर्फ ते सिर्फ अट्ठ टीचर हे ओह् तुस आपूं सोची लैओ कि जिस बेल्लै अगर ऐजूकेशन सिस्टम अगर साढ़ा ठीक निं होएआ ते साढ़े होर कि'यां होर अगर अस कि'यां आक्खी सकनेआं कि भई साढ़े बच्चे न जेह्ड़े न ओह् अच्छे बनन जां जियां आखदे कि उंदियां जेह्का आज का युवा जो है हमारे देश का भविष्य है ते सर कि'यां एह् एह् एह् गल्ल जेह्ड़ी ऐ एह् कियां पासिबल होग कि अगर साढ़े बच्चे गी जेह्ड़ा ऐ अच्छी शिक्षा नेईं मिलग

बिलकुल सर ओके थैंक यू